हॅलो टू व्हिलर टॅक्सी सो उलयतां आ एक्चुली मगे बस सुटोलेंग म्हाजोडे एकू बस आल्होली दोन हांव डायरेक्टली पांच आहा तेका लागो हांयें फ्रेंडा आय चाल मुगो तुगे नंबर दिलां तुगे नंबर माजोड वचपा जाय आल्होलें कितू घेता तूं पयशे शंबर मडगो सून माजोर्डा शंबर रुपया रे चोड जाल मरे आरे पेट्रोल कि टाकी शंबर रुपया पेट्रोल लागोता मातशें हूण कोर बसीक येल्तले पंदरा रुपया मरे मातशें उणकोर न्हू तूं बसीच नाय रे बसीच नाय म्हूण तुका कॉल केल् न्हू दोन हांव बस आहलो ती सुटोली आज डायरेक्टली पांच आहा बस आहा न्हू तेक लागोन तूं फोन कोता म्हाक म्हाक घार पावपा जाय न्हू बेगीन तेक लागोन तुका फोन केला हे नायती देखून चड जाल मागी मातशें हूण कर आरे आतां सोद्या कोण ना गारा फळ तेका लागून चुकां पयता आत तुम टॅक्सी आहा म्हळ्यार तुमी भाड घेवपा जायना रे जावना येतलें नायटी रुपीजू मातशें उणें करूंक जायना आनी चोय रे मातशें जात जाल्यार चोय रे एटी बी जातोले एटी सिक्स्टी एश को बी कोर रे कितू कितू लागोत रे सात किलोमिटर आहा मडगांव सो माजोडे आ आत मातशें एटी कर रे एटी कर रेटी म्हळ्यार येता हांव आत सोद्या हिंगा आहा मार्केटाकूय आहा मडगो मार्केटाकू आहा तिंग सोमाक गेन तूं माजोडा सोडपाचें आवय चोलो ना न्ही यो म्हूट तूं तूं पयशे घेता ते एटी रुपीज घेता आनी चोलो न्ही यो म्हूट म्हाका हिंगा यो रे मार्किटा कडे यो जावपा ना म्हुटा ओके बरें मार्केटाचो बस घेंग केटिसी बस स्टँडाचे येता हांव तेश जाल्यार थिंगसो थिंगसो सेवेंटी दितो हांव सेवेंटी आवय दिवपा ना हांव तिंगसो चलोन येता सेवेंटी दितले आ आनी एक धा मिनटान पावतलो ओके ओके ओके